मां जेको हींअर हेडफोन वरितो हुओ हुनजो आवाज़ु एतिरो सुठो काने घड़ी घड़ी हेडफ़ोन निकिरी था अचनि अने जेको खपे एतिरो माना सर्विस मिली कान मूंखे